आमच्या भारतान आतां पोलुशन बी सगळें वाडत चल्लां कित्याक रस्त्याक लागून झाडां मारतात परत झाडां मारतात आनी खंयत आमकां सावळीक म्हणून एक झाड मेळना सगळे कडेन पळयता थंय पोल्यूशन चड जाल्ले आ गाडयाक लागून आतां हांगा झाडां बिडां मारून इंडस्ट्रीज बी बांदतात व्हडलें व्हडलें तें पोल्युशनाक लागून जाणटे भुरग्यांक बी त्रास जाता ते पोल्युशनाचो थोड्यांक आस्तमाचो हें जाता थोड्यांक सायड इनफेक्शन जातात आनी सगळी कडेन गार्बेज बी उडयतात मागीर ते गार्बेजाक लागून जनावरां बी ते खातात प्लास्टीक बी मागीर ते जनावरांक बी त्रास जाता मरतात बी ते पयता थंयसर आतां कॅमिकल बी हे करून शेतांतली भाजी सुद्दां आमकां सारकी मेळना फ्रुट्स जाल्यार फ्रुट्स सारकें मेळनात कॅमिकल हें करून तीं भाजी फ्रुट्स बी तशें बाजारान न्हिटतात पयलीं भशेन आतां कांयत ना उरलेले गोंयान भारतांत क्लायमेट चेंज जायत जाल्यार केन्नाय पावस पडटा केन्नाय थंडी जाता खंय बी सायक्ल जाले आवटसायड जाल्यार हांगा क्लायमेट चेंज जाता तेका लागून भुरग्यांक जाणट्यांक त्रास जाता आनी उदीक बेदीक सांठोवन उरत जाल्यार तितून मलेरिया डेंग्यू जाता आनी नुस्तें सुद्दां कमी जाला पयले भशेन नुस्तें बी कांय मेळना आतां केन्नाय अशें बरें किदें दर्यांतलें खावपाचें म्हटल्यार सुद्दां ना आतां फुडें शेतां सुद्दां करता म्हटल्यार सगळें शेतांत सुद्दां सगळो कयर बरें सगळें उडयतात ताका लागून तीं शेतां सुद्दां पाड जाल्लेली आहा लोकांनी खावपाचें तरी किदें खावपाचें लोक कामांक तरी सारको आसा गोंयान तेय ना थंयसर पोल्युशन खूब जाल्लेलें आहा पोप्युलेशन भायलो लोक सुद्दा हांगा येवन रावला तितून पोल्यू पोप्युलेशन खूब जाल्लेलें आहा आनी लँड बी जागो बी ना खूब आतां जागो घेता जाल्यार सुद्दा न्हू खूब म्हारग आहा हांगा घेता जाल्यार आतां भायल्या लोकांनी येवन हांगासर सगळें पोप्युलेशन वाडलेलें आहा तितून आनी रस्ते व्हडले करता म्हटल्यार तितून आनी गाडयो चड जातात पोल्युशन चड जाल्लेले आसा खंय सावळेक रावता म्हटल्यार सुद्दा न्हू एक झाड मेळना आमकां रस्त्यार आनी जेवणा खाणाचे पयशे सुद्दां तितून हे जायना आतां वाडलेले आहा सगळे कडेन सद्द्या काम ना गोंयान एक मन धडाचें काम मेळना खंयी अशें प्रायवेट कामाक गेले थंयसर सारकें काम ना चार दीस काम चार दीस घरान अशें आसता पेट्रोल सुद्दां वाडलेले आहा गाडयो घेवन भोंवपाचे कशे बसीन जाल्यार बसीन गेल्यार बसीक सुद्दां पयशे आसना लोकांकडेन बसीचे पळय पयशे वाडलेले आहा